جامع مسج دلی کی سب سے پرانی اور جانی مانی مسجد ہے اسے پوری دنیا سے لوگ دیکھنے آتے ہیں اور یہاں کسی بھی طرح کا کوئی ٹکٹ نہیں لگتا اس مسجد کو بنانے میں بارہ سال لگے تھے اس کی بنیاد سولہ چوالیس عیسوی میں شروع ہوئی تھی اور یہ سولہ سو چھپن عیسوی میں بن کر تیار ہوئی جامع مسجد پینسٹھ میٹر لمبی اور پیں پینتیس میٹر چوڑی ہے